बागवानी के लिए मैं खाद तैयार करने के लिए अपने मैं घर से ही शुरुआत करता हूँ घर में निकलने वाले गीले कचरे का उपयोग करके मैं खाद उनको एक गड्ढे में इकट्ठा करते जाता हूँ और उससे मैं खाद तैयार करने की कोशिश करता हूँ इसके साथ ही आसपास नीम बबूल के पत्तियों का उपयोग करके भी मैं खाद का खाद बनाने की कोशिश इसके साथ ही मैं केचुए वाली खाद का उपयोग करता हूँ और जैविक खाद का भी उपयोग करने की को का प्रयास करता हूँ साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर भी मैं खाद बनाने की नई विधाओं के बारे में भी रिसर्च विधाओं के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करता हूँ और बनाने की कोशिश भी करता हूँ और इसका प्रयोग करके मैं अपनी अपने जो खेती को बेहतर बनाने का प्रयास रहता हैं